रोटी बनाना है तो आटा छानिए आटा छानकर रोटी बनाइए रोटी बनाकर तवा धिकाकर तवा में डालिए डालकर और उसको निकालिए चावल बनाना है चावल बनाइए गरम पानी धार दीजिए गरम पानी धारकर और उसको चावल धोइए चावल धोकर उसमें डालिए डालकर और चावल ज बन जाए सीज जाए तो उसको थोड़ा पसा लीजिए पसाकर और उसको सब लोग बैठकर खाइए और चिकन बनाना है चिकन बनाइए चिकन को पहले धोइए धोकर उसको सही से उस पर आग पर रखिए और रख कर उसमें पहले मसाला दीजिए मसाला देकर पहले उसको भूंगीए पहले भूनकर उसको मसाला डालिए जैसे धनिया मिर्च हल्दी लहसून दाल मिर्च गरम मसाला ज़ीरा जो डला है वह डालिए और नमक डालिए पानी डालिए उसको डालकर उसको मिलाइए मिलाकर उसको अच्छा सा बना लीजिए बनाकर उसको सही से और सब लोगों को ब सीज जाए तो उसको उतारकर उतारकर सब लोग खाइए और यह हुआ चिकन का और यह मटर पनीर बनाना है मटर पनीर को अपनी छेना को करिए जो काटकर पीस को पीसकर काटकर उसको फराई कीजिए फराई कर कर उसको रखिए और रखकर उसको पहले आलू डालना है तो आलू डालिए आलू डालकर उसको हटा लीजिए हटाकर उसको हटाइए मटर पानी उबाल ले मटर पनीर को बनाकर उसको स ऐसे रखिए और रखकर उसमें डालना है गर्म मसाला जीरा हल्दी लहसून मिर्च तेजपत्ता ज़ीरा जो डालना है आप डालिए चिकन मसाला डालिए गरम मसाला डालिए लहसून डालिए सब डालकर उसको बनाइए बनाकर सब लोग खाइए मछली बनाना है मछली बनाकर पहले उसको लाइए धोइए धोकर उसको सही से उस पर रखिए पहले गरम तेल कीजिए गरम तेल कर कर उसको डालिए डालकर सही से जब हो जाए तो तो तो उसको हटाइए हटाकर उसको तलिए तलकर हटा लीजिए छाने छानकर हटा लीजिए और उसको पहले मसाला को जो होता है धनिया मिर्च लहसून प्याज़ गर्म मसाला ज़ीरा हल्दी मिर्च मसाला जो है उसको डालकर पहले रख दीजिए पहले गर्म पानी दीजिए गर्म पानी भूंजिए भूंजकर सबको मसाला को अच्छा से लाल कीजिए लाल कर कर उसको खदके दीजिए खदक जाए उसको बाद उसको करिए जो मछली दीजिए मछली देकर उसको सीझाइए सीझाकर जब अच्छे से सीज जाए उतार लीजिए उतार कर अपना सब लोगों खाइए और खाकर सब लोगों अच्छे से अपना काम कर सकते हैं काम कर कर अपना अच्छे से सब खा सकते हैं और यह रहा मछली का रह गया मटर पनीर मटर पनीर बनाना है तो उसको मटर पनीर को बनाइए मटर पनीर खाली मटर पनील बनाना चाहते हैं तो पटर पनीर खाली बनाइए उसको अच्छे से गर्म तेल कीजिए अच्छे से गर्म तेल कर कर उसको फराई कीजिए उसको भूनिए लाल कीजिए छानिए छानकर उसको निकालिए निकालकर और उसमें मसाला डालिए तेल डालिए तेल डालकर उसको मसाला दीजिए मसाला देकर उसको लाल से भूंजिए जैसे हुआ मसाला देना है मसाला दीजिए तेल दे देकर उसको धनिया दीजिए मिर्च दीजिए हल्दी दीजिए लहसून दीजिए नमक दीजिए और सबको डालकर उसमें गर्म मसाला दीजिए मिस मीट मसाला दीजिए तेजपत्ता दीजिए सारा देकर उसको भूंजिए भूंजकर उसको बनाइए बनका बनाकर उसमें पानी ध दीजिए खदक जाए खदक कर उसको निका रख दीजिए मसाला खदक जाएगा सीज जाएगा उसको बाद मटर पनील धर दीजिए धरकर उसको खाना बना लीजिए खाना बनाकर सब लोग बाँटकर खा लीजिए यह रहा मटर पनीर का और रह गया बिरयानी बनाने के लिए बिरयानी बनाने आप चाहते हैं बिरयानी को गरम तेल डालिए ज़ीरा डालिए मसाला डालिए मसाला डालकर उसको भूंजिए भूनकर रख दीजिए रखकर अब वह उसको तवा पर रखें तवा पर रखकर उसको बना लीजिए बनाकर वह जब सीज जाए तो सब लोगों बाँटकर खा लीजिए खाकर अपना आम से समय बीता सकते हैं यह हुआ बिरयानी का बिरयानी बनाना चाहते हैं यह बिरयानी का हुआ हुआ यह बिरयानी का यह रह गया यह बिरयानी का हुआ और यह बनाना चाहते हैं सब लोगों को बाँटकर खा सकते हैं बनाना चाहते हैं मीट बनाना चाहते हैं तो मीट भी आप बना सकते हैं जैसे मान लिज मान लिया जाए जो खस्सी का मीट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाइएगा बताते है ब कैसे बनाना है उसको मीट को धोइए धोकर उसको बनाइए ए धोकर गर्म तेल कीजिए गर्म तेल कर कर उसमें डालिए डालकर आप उनको बनाइए बनाकर अपना सब लोग खाए परांठा बनाना है परांठा बनाइए उसको पहले बेल लीजिए बेलकर उसको मोड़ लीजिए मोड़कर उसको पि तवा पर डाल दीजिए तवा पर डाल दीजिए उसको फ़िर तेल लगाकर उसको सीझाकर निकाल लीजिए सब लोगों खाइए यह हुआ परांठा पूड़ी बनाना चाहते हैं पहले आटा गूंथिए आटा गूंथकर और उसको बेलिए बेलकर उसको तवा पर सिझाइए तवा पर सिझाना है तवा पर सिझाइए कढ़ाई में सिझाना है कढ़ाई में सिझाइए कढ़ाई में सिझाना है तो उसको पहले कढ़ाई डालिए चूल्हे पर और तेल डालना है तेल डालकर उसको पूड़ी को बेल बेलकर उस पो डालना है डालकर सीझाकर और बनाकर खा लेना है सब लोगों को यह रहा पूड़ी का यह पूड़ी का रहा और यह सब